थ' बर' हारिआवथ' मेरला ओंख्रि दङ जेरै अन्ला जाबाय नार्जि जाबाय नापाम बेफोर दङ आमफाय बेयाव अनलाखौ संनाया एसे मारै सङो बेखौ होननो हायो माइरंखौ गुनदै बानायनानै बेखौ संनाय बेखौ बानायनायाव खस्थ' अनलाया गोरासिन होननो हायो बे गुन्दैसो नालाय बे खामलाबायनोबो हागौ थाफनो आरो गुन्दै खालायगोरनांगौ माइरंखौ थ' गोरा बे बे गोरासिन आरकि मालायनिफाय आमफाय नार्जि नार्जिखौ फाथो निफ्राय बानायो बिदिनो गोफा जायो किनथु गोथाव आनो अमा अमा बेदर जों मिलौ लायो आमफ्राय बेफोराव होग्रा मोनसे मुवा दं बेखौ होनो कारै बेखौ थालिर फसलाखौ सावनानै बानायो माने बेखौ होयाबाथाय नों माबायानो जाला आरकि गोथावानो जाखाला जेबो बै बर' होननायनि माबायानो माबायानो फैला आमफाय मोनसे दंबावो नाफाम नाफामा गोरलै सिन होननो हायो मानोना नाफाम फेसेवनायखौल' संनांगौ एवनांगौ थ' बिदिनो सै बेफोर दङ बर' हारिनि